असां पंहिंजे राज्य खां मतिलबु मध्य प्रदेश खां ॿाहिरि देश खां ॿाहिरि भारत खां ॿाहिरि नेपाल विया हुआसीं त नेपाल असां पंहिंजे कॉलेज जी तरफां जॾहिं असां पढ़ाई कंदा हुआसीं त पंहिंजे कॉलेज जी तरफां सभु दोस्त यार मास्तर मिली करे वियासीं असां हितां खां वियासीं गोरखपुर ताईं ट्रेन ते गोरखपुर खां पोइ उतां खां बस थी असांजे खुशी नगर ताईं खुशी नगर खां पोइ सिधो ओॾांहुं असां नेपाल वियासीं काठमाण्डू छा तंहिंमहिल ॾाढो सफर सुठो हुयो हिक ॿिए सां सिक प्रेम सां सभु छोकिरा छोकिरियूं स्टूडेंट मास्तर लेडीज़ टीचर जेंट्स टीचर सभु सिक प्रेम सां वियासीं हिक ॿिए सां घुली मिली करे ॾाढो सुठो रहजी असांजो इहो सफर लॻिभॻि अठनि ॾींहंनि जो हुयो असां उन में पोखरा बि घुमियोसीं काठमाण्डू बि घुमियोसीं पोइ श्री नगर बि घुमियोसीं म्यांमार घुमियोसीं मतिलबु असां हिन यात्रा जो ॾाढो सुठो आनंदु वरितोसीं ऐं असां खे मतिलबु इहे ई आहे कि हर कोइ वञे हिक ॿिए सां घुली मिली करे रहे सिक प्रेम सां रहनि ऐं हिक ॿिए जे प्रति आव आदर सुठो हुजे इहो ई भई सिक सुठी ॻाल्हि आहे पाण में माण्हू घुली मिली करे रहे ऐं ज़रूरी नाहे कि सफर जे दौरान माण्हू हूअं बि घुमी फिरी थो सघे पियो भाई देशनि में बि घुमी सघनि था पिया हे त विदेश थियो अहिड़ा चङा ई देश आहिनि जेके आसे पासे में भारत जे आहिनि माण्हू ओॾांहुं वञी सघे भाई जिते बंदिशूं घटि आहिनि ऐं असां उन्हनि ॿियनि मुल्क़नि जी बि असां सां सिक प्रेम ॾाढी आहे तॾहिं अहिड़ा हिक ॿिए जे मुल्क़नि में अञा अचण वञण सां हिक में अञा सिक प्रेम वधे थी मुल्क़नि जो हिक ॿिए सां तालमेल वधे थो इहे असांजी गुज़ारिश आहे कि हिक ॿिए सां सिक प्रेम हुजे मुल्क़नि में ऐं माण्हू अचनि वञनि सरहदूं पार कनि त हिक ॿिए सां रिश्ता सुठा ठहनि